ओ हो हो शैल जीना प्हाड़ां दा ओ हो हो शैल जीना प्हाड़ां दा सीधे सादे लोग बस्सदे हो लोग बस्सदे केह् कहना ऐ भारां दा ओ हो हो शैल जीना प्हाड़ां दा साढ़ी डोगरी बड़ी मिट्ठी प्यारी ते शैल ऐ ते में पैह्लें सनाया की अस अमरूह ग्रांऽ दे रौह्ने आह्ले ते तसील रामनगर च पौंदा ऐ ते मेरे पिता श्री श्री रोमालो राम जी डोगरी दे बड़े मन्ने परमन्ने दे कलाकार होये न ते उनेंगी इस्सै फील्ड च पद्मश्री ताहीं नामीनेट कीता गेआ ऐ ते मेरी निक्की भैन सरस भारती ओह्बी डोगरी च बड़ा अच्छा कम्म करा करदी ऐ ते आक्खदे की रामनगर जेह्ड़ा डोगरी दा गढ़ ऐ ते इत्थे बड़ी गै ठेठ शैल ते प्यारी डोगरी बोली जंदी ते साढ़ा डोगरी कल्चर ऐ एह् बड़ा गै प्यारा ऐ मिट्ठा ऐ ते एह्दे च डिफरेंट डिफरेंट वैरायटियां औंदियां न ते जियां साढ़े ब्याह् होंदे ते रक्खादै फिरनै गी जंदे ते ओह्दे कशा बाद च ते कांऽ गी सद्दियै ओह् उसी पूरी ड्रेक्शन दित्ती जंदी ऐ साढ़े धारां ते नाले गाने गांदे न धारें उप्पर गाने गांदे एह्दे च भाख आई लम्मी भाख आई त्रोड़का भाख आई ते गीतड़ू आइया ते जेह्ड़ा गीतड़ू दा अविष्कार कीता ऐ एह् श्री रोमालो राम जी नै कीते दा ते जेह्ड़ा की में तुसें ई सनाऽ करदी ही एह् डोगरी दे गीतड़ू दी इक्क फार्म ऐ ते एह्दे च साढ़ियां जेह्ड़ियां धारां न ओह्दा बड़ा गै प्यारा बखान कीता गेदा ऐ ते हून अस दिक्खा करने आं की साढ़ी जेह्ड़ी नमीं जनरेशन ऐ ओह् दिक्खा करदी ऐ ओह् डोगरी च अपनी बड़ी जादा रुचि रक्खा करदी ऐ ते ओह् साढ़े जेह्ड़े कुदै ना कुदै जेह्ड़े अनसेस्टर रेह न ते हून साढ़े जेह्के बड्डे कलाकार न ओह् उनेंगी प्रेरित करा करदे न हर कुसै गी चाहिदा की मेरा बी नाम होऐ ते मेरा बी फेम होऐ ते मिगी बी सारे जानन ते इस कोशिश च हर इक्क डुग्गरवासी जेह्ड़ा ओह् कम्म करा करदा कोई पोएट्री दी फार्म बिच करा करदा ते कोई एज ए संगीतकार दी फार्म च करा करदा बड़े सारे फेमस जेह्ड़े राईटर्स होये न उनें बड़ियां हारियां कताबां जेह्ड़ियां लिखियां न लेकिन ते एह् जेह्ड़ा उंदा भंडार हा उंदे कोल गै रेहा अग्गें साढ़े लोकें कोल पुज्जी निं सकेआ ते असें केह् करना ऐ की जियां हून डोगरी गी बड़े अच्छे तरीकै कन्नै एड्डा बूह्टा जेह्ड़ा हर घर बिच ला करदे ते एह्दे च असेंगी चाहिदा ऐ की इसी पूरे तरीकै कन्नै स्कूल लेवल उप्पर जेह्का इसी एप्लाई कीता जा ताकी स्कूलिंग जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी च होऐ स्कूलिंग साढ़ी डोगरी च होग ते साढ़ी डोगरी दा बूह्टा जेह्ड़ा ओह् पल्लग ते मठोग साढ़े मेले होंदे जियां साढ़े उप्पर चौंतरा माता जंदे ते इक्क गंदोह बी मेला औंदा ऐ साढ़े डिफरेंट डिफरेंट जेह्ड़ी फार्म जेह्ड़ी ओह् डगरी च प्रजर्व कीती गेदियां न ते ऐहीं बी उसी बढ़ोतरी ते मतलब पिता श्री श्री रोमालो राम जी होंदा बड़ा गै प्यारका ते फेमस गीत ऐ ओह् कालेआ कामां बे लेइयै सनेह्ड़ा जा ओह् कालेआ कामां बे लेइयै सनेह्ड़ा जा ते इनें बड़े हारे बच्चें गी लोकें गी प्रेरित कीता होर बड़ी हारियां टीम जेह्ड़ियां न इंदे अंदर कम्म करा करदियां ते कुदै ना कुदै नमीं जनरेशन जेह्ड़ी ऐ ओह् डोगरी गी पढ़ा करदी ऐ समझा करदी ऐ सुना करदी ऐ ते इसी जेह्ड़ी बड़ी बखूबी कन्नै निभा करदी ऐ